हमारे यहाँ अनेक प्रकार के पर्व होते हैं समस्तीपुर जिले में जैसे कि छठ पूजा हुआ छठ पूजा होली दीपावली जितिया महाशिवरात्रि और इस समय माताएँ बहनें सब अच्छे से पूजा पाठ पे ज़्यादा ध्यान देती है जिसमें की छठ पूजा सबसे बिहार का सबसे माननीय छठ पूजा महापर्व होता है जिसमें छठ पूजा में माताएँ तीन दिन का उपवास रख के उसके बाद उसमें पूजा का समाधान पूजा का व्यवसाय सब पूरा करती है जिसमें की पहला दिन खरना किया जाता है उसके बाद दूसरे दिन सझकी अर्घ उसके बाद पारन के दिन होता है जिसमें खजूर पिरिकिया ठकुआ खजूर फल फूल सब इकट्ठा किया जाता है और होली जैसे हुआ होली में हम लोग सब रंग अबीर दो दिन का होली होता है पहला दिन होलिका दहन होता है उसके बाद होलिका दहन होता है उसके बाद होली होता है दीपावली दीपावली में भी माता लक्ष्मी का आगमन होता है जिसमें की साफ सफाई एक महीना पहले से ही लोग करने के लिए बैठे रहते हैं एक महीना पहले से बैठे रहते हैं साफ सफाई करने के लिए जो माता लक्ष्मी पहले मेरे ही घर में आ जाएँ और उसमें में माता लक्ष्मी का सह के उपवास करके और उसमें फास्टिंग करके और उसमें क्या कहता है पूजा करके दीपावली मनाते हैं दीपावली मनाते हैं दीपावली में क्या कहता है हुक्का बाती भी खेला जाता है बच्चे लोग बूढ़े लोग सब हुक्का बाती भी खेलते हैं पटाखे छोड़ते हैं उसके बाद हो गया जितिया जितिया में माताएँ मरुआ जितिया करती है तीन दिन का उपवास रखती है जिसमें की जो माताएँ मकई का रोटी जा मकई का नहीं मरुआ का रोटी मछली मछली उसके अनौनी का साग ये सब बनाके खाती है और तीन दिन का उपवास रखती है जिसमें से वो जितिया का पर्व पुत्र के लिए किया जाए पुत्र और पुत्री के लिए किया जाता है माताएँ अपने बच्चे को लंबे उम्र के लिए करते हैं बच्चे के लिए ऐसा होता है और उसमें क्या कहता है मकर संक्रांति मकर संक्रांति भी मेरे यहाँ होता है मकर संक्रांति में लोग भी सुबह में दही चूरा तिलवा लाइ सब भी खाते हैं उसके बाद महाशिवरात्रि शिवरात्रि में भी लोग पूजा पाठ करती है और उसमें क्या कहता है कलश यात्रा भी होता है दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा नवमी से किया जाता है नौ दिन का उपवास रखके यहाँ दुर्गा पूजा होता है दुर्गा पूजा में पहला दिन आठवीं से सतमी से पूजा स्टार्ट हो जाता है और दसवीं तक का रहता है जिसमें माता दुर्गा का आगमन होता है माता दुर्गा का मन सुमरन से सब पूजा करते हैं और उसमें माता से जो होता है सो कहते हैं और अपनी अराधना रखते हैं माता का माता का सेवा करने के लिए नौ दिन बहुत ही विशिष्ट माना गया है सबसे जैसे मैं अभी रामनवमी चैती दुर्गा आ रहा है तो उसमें उतना नहीं होता है लेकिन दशहरा में माता दुर्गा का ज़्यादा ही आगमन किया जा रहा है पर विशेष रूप से उससे उसपे ध्यान रखा जाता है